हा बिल्कुलु असांजे पिछले सालनि में डांस में इलाही बदिलाव आया आहिनि पुराना जेका नृत्य हुया पंहिंजा उहो पंहिंजी संस्कृति खे खणी करे और भारतीय संस्कृति खे दर्शाईंदा हुया और अॼुकल्ह जा जेका नृत्य आहिनि हो पाश्चात्य संस्कृति खे दर्शाईंदा आहिनि पंहिंजे जेको पिछले सालनि पिछली ज़माने में या को चओ त बैक ॾह वीह सालनि पहिले या पंद्रहं साल पहिले जेको नृत्य हुयो हो पंहिंजी भारतीय संस्कृति सां परिपूर्ण हूंदा हुया ईअं अॼुकल्ह जा जेका नृत्य आहिनि हू बादशाह शैली ते आहिनि त इन लाइ इलाही फ़र्क़ु आहे